हलो हलो हा हा साईं जय झूलेलाल

अच्छा केतिरो चार्ज आहे हुनजो न न उहो त सुठो आहे बट तव्हां पैसो वधीक था ॾसो हा हो त ठीकु आहे पर तव्हां हज़ार वठो न मां हेतिरा पैसा न ॾेई सघंदमि जी जी हा हा मूंखे हिकु ॾींहं जो तव्हां टाइम ॾियो त मां कल्ह तव्हांखे ॿुधाईंदमि ठीकु मां कल्ह त कल्ह ताईं ॿुधाईंदमि सुभाणे ताईं जी जी जी हरिओम हरिओम जय झूले